میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثر دیکھے جانے والے پرندے کبوتر چڑیا مور اور ہمنگ برڈ اس ٹائپ کے بہت سارے پرندے دیکھے جاتے ہیں ان میں میرا پسندیدہ پرندہ جو خوبصورت دکھتا ہے وہ یہ ہے اور خاص طور سے کبوتر بہت زیادہ دکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پسندیدہ قسم ہے کبھی کبھی اس علاقے میں اُلّو وغیرہ دیکھے جاتے ہیں یا کوئل وغیرہ دیکھی جاتی ہے تو وہ بہت کبھی کبھی دیکھے جانے والے پرندے ہیں تو اس بنا پر وہ بھی پسندیدہ ہو سکتے ہیں